आता आमकां एक सदींच दृश्य पळोवपाक मेळटा तो म्हण्यार जायती भुरगीं ल्हान माणकूली भुरगीं मोबायलारूच दिश्टी पडटात आनी जायते व्हडले लोक कामाचे लोक कामांक वतात ते पण कशें सगळें बसून बीन कामां आसतात तातूंन चड व्यायाम जायना ना व्हड पिरायेच्या लोकांचोय व्यायाम जायना बसून बसून काम करून आनी ना भुरग्यांचो मोबायलाचेर व्यायाम जायना आनी हातूंन भलायकेचेर खूब मार पडटा पूण आता हावेंन आनी एक गजाल पळयल्या ती हे आता जे कामाचे लोक कामाक वतात ते सांजे घरा परती परतना खेळपाक चालू केल्ले आसा कसलेंय खेळ फुटबॉल जावं क्रिकेट जावं हांतून तांची भलाकेचेरूय बरो परिणाम दिश्टी पडलोलो आसा सबंद दिस ते एका जाग्यार बसून उरतात काम करतात तेतून तेंचे व्यायाम जायना ते आता ते खेळ जे सांजे खेळटात तेतून तांचो खूब व्यायाम जाता तशेंच हे आताचे भुरगे आसात पयलीं भुतकाळांत कितें जातालें की जायते भुरगे भायले खेळ खेळटाले तातूंत तांची भलायकी बरी उरताली पूण आता हे मोबायलार खेळ जाल्ल्यान जायते भुरग्यांक घरांत बसून बसून थंडी जोर हाचे खूब लक्षणां दिश्टी पडटात म्हूण खेळप हे खूब गरजेचे कारण तातूंत भलायकी बरी उरता जावं तो माणकूलो भुरगो आसूं वा व्हड जाण्टेलो आसूं पयलीं भुतकाळान जायतीं भायली कामां करून आरोग्य बरें उरताले पूण आता सगळें डिजीटल जाल्ल्याक सगळीं कामां सोंपी जाल्ल्याक ते व्यायाम जायना आनी भलायकेचेर मार पडटा म्हूण चडान चड खेळ्ळें जाल्यार भलायकी बरी उरतली अशी आशंका आसताच